महिला सबके समाजमे डान्स उन्स करैला ना देल जाइ छै काहेकि डान्स करैसँ या नाच करैसँ महिला सबके भविष्य पूरा मतलब फिक्स नहि हो जाइ छै की आगे चलके कोइ दिक्कत होतै मतलब एकरामे कैरियर मतलब फिक्स न है की आगे चलके मतलब डान्से करैसँ हमर जीवन मतलब बीत जेतै आओर दूसरा बात है की परेशानी की की होइ छै लड़की सबके समाजमे जब डान्स करै छै तब डान्स करै छै तऽ दुगो लड़का हो गेलै इधर सँ दुठो लड़का हो गेलै ऊधर सँ मतलब वीडियो बनाबे लगै छै वीडियो बनबै छै तऽ लड़कीके अपना मतलब फेस उस देखाबैके अथि नहि रहै छै घरसँ परमिशन नहि रहै छै ताहिला एहेसँ परेशानी है की घरसँ परमिशन नहि रहै छै पहिला बात आओर दूसरा बात की एकरामे कैरियर फिक्स नहि है आओर लड़का सब इधर उधर वीडियो उडियो बनाए कऽ नेटपर मतलब छोड़ दै छै जाहिके कारण नेटपर छोड़ैके कारण लड़की सबके बहुत मतलब दिक्कत होइ छै की ऊधरसँ लड़का सब कमेन्ट करतै उधरसँ मतलब कमेन्ट करतै लड़का सब मतलब सही नहि होइ छै लड़की सबके घरसँ परमिशने नहि रहै छै की जे वीडियो मतलब बनेतै